आसामनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौ बुंनो हायो आरो जुनार फिसिनायनि बेलायाव जोंनि आसामाव जोङो बोरमा दाउ हांसो मोसौ अमा जों बेफोरखौ बुंनो हायो दा जोंनि आसामनि बाथ्रायाव जों बुंनो हायो जे जोंनि आसामाव गाहाय आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा गोबां दं मानोना गासैनिबो न'खराव एबा सरकारि साख्रि मावनाय गैया बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे माइयानो जोंनि गाहाय आबाद आरो माइखौनो जोङो मावनानै बेनिफ्रायनो जों फाननानै जोङो बेजोंनो न'खरनि माखासे खरसफोरखौ जों खालामो बेजोंनो नांगौफोरखौ जों बुथुमनानै लायो गाननाय जोमनाय सि जोम माखासे जानाय लोंनाय दालि सिनि थाव संख्रि बेफोर गासैखौबो फाननायनि गेजेरजों आरोबाव फिन जोङो बायनानै लाफिननो गोनां जायो जुनार होननानै बुङोब्ला जों जुनारनि बेलायाव जों मोनदों गोबां न'खरानो दा गामि ओनसोलाव बेबायदि जुनार फिसियो जेराव हांसो दाउ बोरमा अमा मोसौ मैसो बेफोरबायदि जुनारफोरखौ फिसिनानै दिनै माखासे न'खरफ्रा सोरबाया मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै गाइखेर फाननानै बे रांजोंनो दिनै गावनि न'खरनि गाननाय जोमनाय मुलि बेफोरखौ दिनै बायनानै लानो गोनां जादों सोरबाया फिसिनाय जुनारफोरखौ फाननानै बेजोंनो गावनि न'खरखौ फोथांनो गोनां जादों बेजोंनो बबेबा न'खरा गावनि गथ' गथायखौ बिजाब फोरोंनो गोनां जादों बिजाब बायनानै होनो गोनां जादों बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे जुनार फिसिनायबाबो जोंनि समाजाव जोबोद गोनां आरो जायफ्रा रोंगौथि दं बिसोरो जोंहा फिसिनानै गावनि न'खरखौ जौगाहोनो आरो फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो जायफ्रा रोंगौथि दं आबाद मावनायनि सायाव आबादखौबो दानि बिगियाननि आदब खायदाजों आबादफोरखौ मावनानै एसे हायावनो जों बुरजायै दिहुननानै लानो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो जों गोसो होनो नांगोन